میرا سب سے یادگار سفر وہ تھا جب میں اپنے خاندان کے ساتھ ہمالیہ کے پہاڑوں کی سیر پر گیا یہ سفر کئی وجوہات کے بنا پر خاص اور یادگار تھا ہم نے ہمالیہ کے پہاڑی علاقے منالی اور شملہ کی سیر کی یہ مقامات اپنے قدرتی خوبصورتی بلند بالا پہاڑوں اور خوبصورت دیواروں کے لیے مشہور ہیں ہمالیہ کی قدرتی خوبصورتی نے ہمیں مسحور کر دیا بلند بالا پہاڑ برف سے ڈھکی چوٹیاں اور صاف و شفاف ندیوں نے ہمیں بہت متاثر کیا یہ سفر اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ ہم سب خاندان کے افراد ایک ساتھ تھے روز مرّہ کی زندگی کی مصروفیات سے دور ہم نے مل کر بہت سے خوش گوار یادیں بنائیں ہم نے مختلف ایڈونچر سرگرمیوں میں حصہ لیا یہ تجربات نہ صرف دلچسپ تھے بلکہ ہمیں اپنے حدود کو آزمانے کا موقع بھی ملا ہمالیہ کی پہاڑی علاقوں کی مقامی ثقافت بہت منفرد تھی ہم نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ان کی روایتی کھانوں کا مزہ لیا اور ان کی ثقافت کو قریب سے دیکھا ہمالیہ کا پر سکون اور خاموش ماحول ہماری روح کو سکون فراہم کرتا تھا وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور قدرتی مناظر نے ہمیں اندرونی سکون دیا ہم نے منالی سے روتنگ پاس پاس کا دورہ کیا جو تقریباً تیرہ سو تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے وہاں برف باری ہو رہی تھی اور ہم سب نے برف میں خوب کھیلا یہ میرے لیے پہلا موقع تھا جب میں نے برف میں اتنا وقت گزارا ہم نے برف کے آدمی بنائے برف کے گولے ایک دوسرے پر پھینکے اور خوب انجوائے کیا یہ سفر اس لیے بھی یادگار تھا کیونکہ اس نے ہمیں قدرت کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا اور ہم نے مل کر بہت سے خوبصورت لمحے گزارے یہ سفر ہمیشہ میری یادوں میں تازہ رہے گا